सांबा साढ़े म्हेसर इ'न्नी सोह्नियां पार्कां बनाई दियां इ'न्ना सोह्ना गार्डन बनाए दे निक्के निक्के फुल्ल लग्गे दे चिट्टे लाल पीले हरे सफेद इ'न्ने इ''न्ने सोह्ने सोह्ने जि'यां साढ़े कि वीरभूमि पार्क ऐ लोक उत्थै सैर सूर करन औंदे न हैं इत्थै इ'न्ने इ'न्ने शैल घाऽ लग्गे दा लोक इ'न्ने लोक उत्थै फ्रैश एयर लैने आस्तै औंदे न सबेरे सबेरे ते शामीं दे टैम लोक जेह्ड़े बमार होंदे न हैन पार्क बगैरा घूमने आस्तै बच्चें आस्तै झूल्ले झाल्ले लग्गे दे होंदे उस्सी अस उस्सी दिक्खियै में अपने घर बी इक गार्डन बनाना बनाया ऐ ओह्दे च फुल्ल फल्ल लाए दे घर भाएं जिन्ना मरजी बंदे ने कोठी काठी बनाई दी होए मैह्ल पाए दा होए जिन्ने तक उत्थै कोई हरी चीज मतलब हरियाली आह्ली चीज निं ऐ ओह् ते अनसूना गै होंदा ओह् ते अस मिगी गुडाई बगैरा बूहटै बाह्टे लान दा गार्डन बनाने दा बड़ा चाऽ ऐ ते में अपने घर बी गार्डन बनाए दा ते